اتر پردیش میں دماغی صحت کی حالت ایک پیچیدہ مسٔلہ ہے جو مختلف سماجی اقتصادی اور ثقافتی عوامل سے متاثر ہوتی ہے ریاست میں دماغی صحت کے مسائل کے لیے آگاہی اور سہولتوں کی کمی ہے بہت سے لوگ ذہنی بیماریوں کے متعلق معلومات کی کمی یا بدنامی کی وجہ سے مدد خاصل نہیں کرتے اتر پردیش حکومت نے حالیہ برسوں میں دماغی صحت کی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں جیسے کہ دماغی صحت کی اصطلاحات اور ٹاک شو جیسے پروگرامز شروع کرنا جو لوگوں میں آگاہی پیدا کرتے ہیں لیکن ان اقدامات کی کامیابی محدود ہے کیونکہ بنیادی ڈھانچے کی کمی اور ماہرین کی کمیابی مسائل ہیں علاوہ ازیں کمیونٹی میں دماغی صحت کے حوالے سے معاشرتی رکاوٹیں اور رسائل و مسائل بھی چیلیج ہیں ترقی یافتہ اور دیہی علاقوں میں خدمات کی عدم دستیابی اور کمزور معاشرتی نظام دماغی صحت کے مسائل کو حل کرنے حل کرنے میں رکاوٹ پیش کرتے ہیں مجموعی طور پر اتر پردیش میں دماغی صحت کی صورت حال میں بہتری لانے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے خاص طور پر آگاہی تعلیم اور سروسز سروسز کی دستیابی کی حوالے سے